औ हेलौ ओइ माथो नोंहाथ' गय गायबाय थायो आं गय गायनो सोलोंनो निगिरदोंमोन आंखौ फोरोंदो ओमफाय गय फुलिफोर दंबायबायो नामा ओ ओआङो गय फुलिखौ बेसे बुर्जा दं गय फुलियालाय ए दे आङो लायगोन ओमफ्राय दामफ्रालाइ बेसे बेसे आयु एफा बुर्जा खमाया एसेसोबो नोंगौ एसे खमायदो बाल आं बुर्जा लाबोथारगोनना लांगोन बेसेबां दं जायखि जाया गय फुलिफ्रालाय नोंनालाय ए दे होमबालाय ए दे जेसेबां हायो एसेबां लाबोगोन आङो ओमफाय दामखौल' जायखिया एसे खमायदो ए दे जागोन दे दे आं माने बेसेबां दङ लाबोजोबगोन आमफ्राय जायखि जाया आंहाथ' गयखौ गायफेराखै नालाय दासो गायगोन माबोरै माबोरै गायनांगौ बे गय गायनायनि माबाखौ फोरोंनांगोन नोङो मारै मारै गायनांगौ बेफोरखौ उम ओ औ ओ ए दे दे दे आङो माने एसे गय बागान खालामनो गोसो जानानै दं नालाय ओंखायनो सोंहरदों आङो मानसिफोरनिफ्राय खोनादों नालाय नोंखौ बिराद गय बागान खालामदों होन्नाय खोनादों नालाय फुलिबो फानो होन्नाय खोनानायखाय आं ओंखायनो सोंहरनाय जादों दे होमबालाय जायखि जाया औ दा हरसै मालायफोरनो फुलिखौ आं लायजोबनोसै उम गायबा जायखि जाया फोरोंफैबानो जाबाय लेंहरनोसै गायबा माबानो गायनायाखौ माने बेसे बेसेबां माबा गायनांगौ मानांगौ बिदि थागौना ओमफाय गय फुलिया बेसेबां दं आं लाबोजोबसै दस्रानो दाफानहरसै जायखिया उम दे होमबालाय गय फुलिया बुर्जायै दंथारो ना उमजायखिया दा हरसै